हलो ये शिव जी कॉटन की दुकान की नाम है आपका हमें कॉटन के थोड़ा कपड़े देखना था पेंट और शर्ट अच्छा तो आपके यहाँ मतलब अवेलेबल हैं

जाई कहाँ पड़ेगी आपकी दुकान चौक अच्छा अच्छा अच्छा और टाइमिंग क्या रहती है उसकी सॉप की खुलने की सुबह अच्छा और पैन्ट शर्ट चाहिए हमें मतलब थोड़ा कॉटन में कॉटन में जेन्ट्स के लिए नहीं चेक में नहीं प्लेन में चाहिए हमें शर्ट थोड़ा हाँ शर्ट लाइट कलर में देना है और मतलब लाइट कलर में जो भी वाइट शेड में है लाइट कलर क्रीम कलर मे भी लाइट कलर के हों और पेंट पेंट थोड़ा डार्क भी चल जाएगा एक ही कलर होना चहिए पर नहीं नहीं मतलब एक कलर मतलब पैन्ट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए डिजाइन विजा एक लाइन वगैरह नहीं होना चाहिए मतलब एक ही कलर में होना चहिए पेंट पूरा हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं पैन्ट शर्ट का नहीं वो मतलब एक ही कलर मतलब सेम एक ही कलर हो मत उसमें ज़्यादा कलर न हो जी हाँ हाँ सॉलिड कलर मतलब वो डार्क कलर में चलेगा पेंट हाँ तो आप ही रहते हैं सॉप पर के आप और कोई रहते हैं अच्छा अच्छा

हाँ हाँ रेंज रेंज क्या रहती है आपके यहाँ किस रेंज में मिल जाते हैं आपके यहाँ रेंज मतलब कहाँ से मतलब कितने दाम क्या रहता है उनका कम से कम एवरेज नही क्वालिटी अपन तो क्वालिटी के हिसाब से लेंगे क्वाली अच्छी क्वालिटी हो

तो आप क्या रेडीमेड भी ओ मतलब क्वालिटी मिलते हैं या फिर कपड़ा मिलता है अच्छा कपड़ा मिलता है तो टेलर वगैरह आपके आपके रहते हैं या फिर आप तो किसी और का लेते हैं टेलर टेलर सिलवाने के लिए

हाँ हाँ नहीं फिर भी आपके आपके जान पहचान में रहते हैं न आप हाँ हाँ तो आप ही आप ही बता दीजिएगा हम कहाँ देखे क्योंकि आप बेचते हैं तो आपके परिचय में तो होंगे ही

ठीक है फिर हम आते हैं टाइम निकाल कर ठीक धन्यवाद